एहि मिथिला पेन्टिंगके जे सुनने छी मधुबनीमे स्टेशनपर हँ हँ हँ ओहिमे किछु लेबाक छलैनि पेन्टिंगके समान सब हँ ओ लेबै अच्छा ऑं अच्छा हमरा ओ सब तऽ नहि लेबाक अछि लेकिन एमेजिंग पेन्टिंग बला साड़ी लेबाक अछि तब केना मिलतै हँ कतेक रेंजके मिलतै केना मिलतै से कनिक बता दिअ अच्छा ओहि सऽ कममे नहि मिलतै अच्छा आ नामो हेतै बुझै छियै बारीकी काज होइ छै पेन्टिंग करनाइ लेकिन ठीक छै शूटो सलवार लेबाक अछि पेन्टिंग कार्ड सऽ लेबाक अछि पेन्टिंग बला घर सजबैके लेल ओ केना पड़तियै अच्छा अच्छा हमरा ओहि सबमे सऽ दूगो एगो समान कऽ कऽ कऽ लैके अछि हमरा लेतियै हँ साड़ी साड़ी साड़ी लेबाक अछि तीन चारिटा आओर बच्चा अच्छा पर्दा लेबाक अछि पेन्टिंगके हँ जा जाजिम लैके छै हँ हँ गेट पर्दा अच्छा अच्छा सबके होइ हइ तऽ कते रेंज तक मिल जेतै

नहि कोनो बात ओहिमे किछु डिस्काउन्ट हेतै ने ठीक छै हमरा जे डिस्काउन्ट हेतै ओ सबटा अपन कपड़ा पैक कऽ दिअ जे जेना हेतै से हम दऽ देबनि रुपैआ दऽ देब अहाँ ठीक छै कखन तक आउ ठीक छै